नोंगौ साववारि बिजाबखौ फरायनो थाखाय जोबोद मोजां मोनो मानो होनोबा साववारि बिजाबफोरा ओ समाजारि थासारिखौ फोरमायो समाजारि थासारिआ जाहैबाय ओ राव हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बेफोर गासैबो बेरखाङो साववारि बिजाबनि गेजेरजों जेरै समाज हारि दारिमिन आरो रांखान्थियारि बेफोरनो गासैबो साववारि बिजाबफोराव गोग्लैयो साववारि बिजाबफोराव जेरै जारिमिनारिजों जारिमिनारिया जाहैबाय सिगांनिफ्राय मा मा सोर राजाया सोर मा नुनानै खालामदों एबा बबे जायगायाव बबे जायगानिफ्राय लानानै बबे जायगानिफ्राय लानानै मा हिसाबै एबा मानि थाखाय बेखौ लिरदों बिनि थाखाय साववारि बिजाबफोराव गासैबो रोखा रोखा नुनाय रोखा रोखा नुनाय जायो एबा रोखा रोखा थायो एबा फरायनो खाबु मोनो अडिअ बिजाबफोरखौ खोनासंनाय अडिअ बिजाबफोरखौ खोनासंनो थाखाय जोबोद मोजां मोनो बेजों लोगोसे गासैबो डाटा गासैबो बेफोर गासैबो थायो